बेगूसराय ज़िले में काफ़ी चर्चित और काफ़ी ज़्यादा कॉलेज स्कूल वग़ैरह हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी ब बढ़िया पढ़ाई चलती है और यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और बेहतर नामी कॉलेज जी डी कॉलेज ही है और बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत काफ़ी अच्छा है इन पाँच सालों में बहुत ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी गई है सरकार के द्वारा और यहाँ जो है काफ़ी इस्टूडेंट गाँव से अन्य अन्य शहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करने के साथ साथ उनकी मेहनत भी सफल होती है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी बेहतर शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी अच्छा व्यवस्था दी जाती है यहाँ सरकार के द्वारा दी गई है और क्या मैं बताऊँ यहाँ के जो हाई इस्कूल है वहाँ पर और बढ़िया बढ़िया प्र प्रबंध की गई हैं